مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں سے بات کر کے اپنے رشتہ داروں سے بات کر کے اور اپنے فرینڈ سے بات کر کے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں سے ملاقات کر کے اور شادی وغیرہ میں جانے سے بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو مجھے گھومنا ٹہلنا دوسروں سے باتیں کرنا نئی نئی چیزیں دیکھنا نئے نئے ایجادات دیکھنا اور دوسرے لوگوں سے بات کرنا واٹس ایپ سے یہ بات کرنا کال پہ بات کرنا اور کتابیں پڑھنا لوگوں کو تعلیم دینا لوگوں کی تربیت کرنا لوگوں کو اچھے اخلاق کے بارے میں بتانا بھی مجھے بہت زیادہ خوش کرتا ہے اس سے ہٹ کر بات کی جائے جو آج کل میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی جس چیز کی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اچھا کماؤں اپنے گھر والوں کی اچھی سی کیئر کر سکوں اپنے گھر کے اخراجات اپنے سروں پہ اٹھا سکوں اور لوگوں کی اچھے سے خیر خواہ بن سکوں اپنے گھر والوں اپنے رشتہ داروں میں اپنا نام اونچا کروں اچھا کام کروں اچھی جاب ملے اچھا پیسہ کماؤں یہ سب چیزیں آج کل مجھے بہت زیادہ خوش کرتی ہے یہی سب چیزیں مجھے سب سے زیادہ خوش کرتی ہے اور اس کے اس سے ہٹ کر تھوڑا بات کی جائے تو تعلیم سے تعلیم سے رغبت اور ڈگریاں حاصل کرنا بھی مجھے خوشی کا سبب بنتا ہے